हाँ भैया सुनिए मेरा नाम शिवानी कुमारी है हम तीर्थ यात्रा के लिए आपके यहाँ गाड़ी बुक करने आएँ हैं आपको क्या याद है हमने पिछले महीने आपसे गाड़ी बुक किए थे जो हम लोग गए थे पटना घूमने हाँ उसमें बहुत मजा आया था अब हम चार आदमी जाएंगे घूमने क्या उसमें एसी और एसी वगैरह लगा हुआ है क्योंकि अगले बार गए थे तो हम लोगों को बहुत ही दिक्कत हुई थी इस बार थोड़ा भी हम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोग बहुत फ़ैल के और हंसते बोलते हुए जाएँगे हम लोगों को जाना है घूमने बाबा धाम और हाँ अयोध्या मंदिर भी घूमने जाना है क्योंकि वहाँ पर अभी नया मंदिर बना है हम लोग अभी तक वहाँ पर नहीं गए हैं और उस मंदिर का बहुत ही नाम और हुआ है हम वहीं जाएंगे अयोध्या मंदिर और बाबा धाम तो इसीलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ना हम लोगों को मन्नत माना हुआ है इसीलिए हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे एका एक फ्रेंड बोल दी है की जाएंगे अच्छा भैया आप यह बताइए वहाँ जाएंगे की नहीं और भाड़ा उचित ही लीजिएगा ज्यादा भाड़ा नहीं लीजिएगा अगले बार आपने वहाँ पटना का भाड़ा सात सौ ही है मगर आपने वहाँ दो आदमी का ले लिया था आठ सौ मगर आप लोग एक सौ एक्स्ट्रा लिए थे और हम लोगों को ठीक से घुमाए भी नहीं थे और जहाँ जहाँ बोले थे वहाँ वहाँ ले भी नहीं गए थे हम लोगों अच्छे से ले जाइएगा हम लोग चार लोग हैं और चार लोग हम लोग कैप में अच्छे से फिट हो सकते हैं जिसमें छः लोग फिट हो जाएँ वैसी जगह दीजिएगा ताकि हम लोग हंसते बोलते और खाते और फैल से बैठते हुए जाएं क्योंकि हम लोगों को हम इस बार कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप जितना उचित पैसा होगा उतना हम हम लोग आपको दे देंगे और इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा है उसमें ऐसी इत्यादि लगी होनी चाहिए ताकि हम लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और हम लोग उसमें ऐसी इसीलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि बहुत अत्यधिक गर्मी है और मेरी एक फ्रेंड है जो गाड़ी में बैठते ही उल्टी और करने लगती है इसीलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग सहे हुए रहेंगे और बाबा धाम जाएंगे वहाँ पर भोले बाबा के मन्नत माने हुए चारों फ्रेंड को इसलिए हम लोग अगले बार गए थे तो बहुत ही परेशानियाँ हुई थी और एसी भी नहीं चल रहा था आपका वो खराब एसी जो है उसे आप ठीक बहुत ही जल्द करवा लीजिएगा क्योंकि आपके ब्लोअर में एसी अच्छे से नहीं चल रही थी इसके कारण मेरी फ्रेंड की बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी और अत्यधिक दिक्कत नहीं हुआ था उसमें चार ही लोगों का बैठने का जगह था लेकिन अपने उसमें छः लोग को बैठा दिया था जिससे हम लोगों को बहुत सारी तकलीफें भी हुई थी इसलिए इस बार आपसे बोल रहे हैं कि उसमें छः लोग के बैठने का जगह होगा लेकिन हम लोग चार ही बैठकर जाएंगे और हाँ एक्स्ट्रा पैसा हम लोग आपको नहीं देंगे क्योंकि इस बार हमारे पास बहुत ही कम पैसा है बोलिए आप हम लोगों को घुमाने ले चलिएगा या नहीं आप लोग चाहते हैं तो हम घूमने जाएंगे हम जाएंगे छोटी यात्रा के लिए भी छोटी यात्रा है ये बहुत ही अच्छा जगह है बाबा धाम के साथ साथ हम लोग अयोध्या मंदिर भी जाएंगे ये ज्यादा दूर नहीं है मगर फिर भी बोलते हैं थोड़ा बहुत दूर होगा हम लोगों को आप अयोध्या मंदिर भी घूमनें ले जाइएगा क्योंकि यहाँ पर हाल ही में राम जी का मंदिर बना है जिसे हम देखना चाहते हैं कि इस बार बना हुआ राम मंदिर कैसा है क्योंकि सुनने में आया है वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा ताला भी लगा है चाबी भी लगी है जिससे अभी फिलहाल में ही उसे अच्छे से और अच्छे तरीके से बनाया गया है वह मंदिर बहुत दूर में बनाया गया है हम लोग वहीं पर भी वहाँ पे भी जाएंगे और उसके बाद आते समय रास्ते में मेरा नानी गाँव भी है और विद्या और विद्यापति धाम भी घूमने जाएँगे हम अपने नानी से भेंट करते हुए विद्यापति धाम जाएंगे क्योंकि मेरी नानी वहाँ का मन्नत मानी है इसलिए हम वहाँ पर भी घूमने जाएंगे और पेट्रोल का पैसा आप एक्स्ट्रा उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी लगता है एक्स्ट्रा में रख लीजिएगा ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो और एक्स्ट्रा टायर भी रख लीजिएगा ताकि गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो ना कोई परेशानी हो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं और इस बार बहुत श्रद्धा और बहुत मस्ती करते हुए जाएंगे क्योंकि अगली बार की तरह हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज्यादा दिक्कत हो और भैया एक बात और आप लोग हम बोल दिए हैं कि आप लोग पैसा जितना लीजिएगा उतना उचित ही लीजिएगा और बहुत मेरा मन करेगा और अच्छा से अगर आप बोलिएगा तो मेरा मन करेगा खुशी होगी हमें तो हम दस बीस आपको ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि हमें तीन चार जगह यात्रा करना है और मेरा एक छोटा भाई रहेगा उसका पैसा मैं आपको नहीं दूँगी क्योंकि वह बच्चा है उसका उतना भाड़ा या किराया नहीं लगता है अभी हम लोग चार फ्रेंड हैं हम वही चार जाएँगे और एक्स्ट्रा में मेरा भाई रहेगा बस और कोई नहीं और हम लोग ज्यादा सामान भी लेकर नहीं जाएंगे इसीलिए हम लोग चारों भाई बहन अच्छे से जाएँगे क्योंकि चारों फ्रेंड का मन्नत मानें हुआ और हमें उस मरिया पूल से ही बाबाधाम ले जाइएगा ताकि हम लोग गंगा मैया का भी दर्शन कर सके और देख सकें कि क्योंकि हम लोग बहुत ही बच्चे में वहाँ पर गए हुए थे इसलिए हमें वहाँ भी जाना है और आप किराया अच्छे से लीजिएगा ज्यादा नहीं लीजिएगा और जितना आप लीजिएगा तो हम अगली बार फ़िर से घूमने जाएंगे तो आपको ही बोलेंगे जैसे अगले सप्ताह आप अच्छे से ले गए थे तो हम आपको बोले थे और इस बार आप ले जाइएगा तो हम आपको ही बोलेंगे